मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट मिस्टर राघव हैं जिन्होंने मेरी आर्ट को बहुत प्रभावित किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अच्छी जानकारी दी आर्ट्स में और मुझे उन्होंने बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ बताई जिन बारीकियों को मैं पहले नहीं देखता था तो मुझे उन्होंने बहुत चीज़ें सिखायी हैं और अगर कलाकृतियों की बात करूँ तो मुझे पेड़ पौधे नदी तालाब झरने पहाड़ और पूरा नेचर कि जो भी जगह होती हैं वहाँ मुझे जाना पसंद है वो इसलिए क्योंकि मुझे उसी टाइप की कलाकृति बनाता हूँ और मुझे उसमें ज़्यादा आनंद आता है